हम्मे दौड़मे बचपनेसँ बहुत तेज छियै हम्मे सुबह सुबह उठय छियै आओर दौड़य लए चलि जाइ छियै बाहर कहींपर आओर दौड़यमे बहुत मजा आबय छै ओइसँ शरीर स्वस्थ रहय छै आओर हम अपन अगल बगल सभी बच्चा सबके भी बोलय छियै की दौड़ना चाही दौड़यमे बहुत तेज होइ छै आओर हम्मे बचपनेसँ ईसब काम करय छियै आओर हम्मे बहुत स्वस्थ रहय छियै हमेशा हमर फुर्तिला रहय छियै हमेशा हम अपन अगल बगलके बच्चा सबके भी दौड़य लए कहय छियै आओर हमरा साथ बहुत बच्चा छै जे हमरा साथ जाइ छै दौड़य लए उहो सब बहुत स्वस्थ रहय छै ओकर चेहरापर अलगे निखार सब छायल रहय छै दौड़नाय बहुत जरूरी छै जीवनमे बहुत उ से शरीर स्वस्थ रहय छै हरेक चीज शरीरके बहुत बढ़िआँसँ काम करय छै आदमी सबके दौड़ना चाही सुबह सुबह शामके दौड़ तौड़ बहुत जरूरी छै अगर कोइ फौजी तौजीमे जाइ लए चाहय छै तऽ उ दौड़ना चाही दौड़ जीवनके लिये बहुत तेज होना चाही इसकुलोमे बहुत प्रतियोगिता होइ रहय दौड़वला प्रतियोगिता होइ रहय खेले कूदयवला जाहिमे हमहुँ अब्बल आबय रहियै दौड़नाइ सबके जरूरी छै आओर सबके दौड़ना चाही दौड़नाइ बहुत महत्वपूर्ण छै जीवनमे जीवनमे सबके दौड़ना चाही दौड़सँ शरीर सब स्वस्थ रहय छै आओर हम हमर गाँवमे बुजुर्ग सब जे छै उहो सब दौड़यके कोशिश करय छै आओर बहुत दौड़ियो लै छै गाँवके बुजुर्ग सबमे जे ताकत भरल रहय छै उसब यही सब बचपनेसँ खेल कूद दौड़ सब किछुमे आगा रहय छै आओर आदमी सबके आगा रहना चाही बच्चा सब आबय छै यहाँपर इसकुलोमे सिखायल जाइ छै दौड़य खातिर व्यायाम करय खातिर दौड़ बहुत बढ़िआँ चीज होइ छै एक तरहसँ एक तरहसँ सबके दौड़ना चाही बुजुर्ग सब खेतमे काम करय छै एत्ते धूप तूपमे तऽ ओकरा किछु नहि होइ छै किएक कि उ बचपनेसँ दौड़िके अपन शरीरके ओकर काबिल बनाय लेलकय हँ जाहिसँ ओकरा कोनो फरक नहि पड़य छै ओकर शरीर बहुत मजबूत भए गेल रहय छै ओइमे कोनो बीमारी तीमारी ओतना नहि भए सकय छै अगर हेबो करय छै तऽ ओकर इम्यूनिटी एत्ते मजबूत होइ छै कि तुरन्ते उ बीमारीसँ छुटकारा पाबि लै छै आओर डॉक्टरके ओते जरूरी नहि पड़य छै सुबह सुबह दौड़यसँ बहुत फायदा होइ छै आओर सुबह सुबह खालिये पयर दूभरीपर दौड़यसँ आँखिके रौशनी बढ़य छै आओर शरीरमे नया नया ताजगी आबय छै सुबह दौड़यमे आओर शरीरमे नया नया ताजगी तऽ अयबे करय छै उपरसँ हवा मिलय छै नया नया सुबहके ताजगी हवा जाहिसँ शरीरके बहुत सा रोग छूटि जाइ छै आदमीके माथा हल्का भए जाइ छै बुखार तुखार नहि आबय छै सर्दी खाँसी भागि जाइ छै आदमी बहुत स्वस्थ भए जाइ छै सुबह सुबह दौड़यसँ आदमीके कहय छै लम्बो होइ छै आओर बहुत आदमी सुबह सुबह दौड़य लए जाइ छै हम दौड़य लए जाइ छियै तऽ हमरा बहुत आदमी मिलय छै बच्चा बूढ़ा जवान सब मिलय छै सब एकदम खुशमिजाज रहय छै दौड़यमे सब कंपीटिशन लगबैत रहय छै दौड़य खातिर हमहुँ दौड़य लए कंपीटिशन करय छियै सब एकदम खुशीसँ दौड़य छियै झूमय छियै चलय छियै आधा एक घण्टा तक हमरा अर दौड़य छियै बहुत मजा आबय छै जब दौड़िके घर आबय छियै तब बादाम अर फूलय लए दै छियै खाइ छियै बहुत आराम मिलय छै शरीरमे बीमारी तीमारी जल्दी नहि आबय छै अगर अइबो करय छै तऽ तुरन्ते छूटि जाइ छै बहुत लाभदायक होइ छै दौड़नाइ आओर सबके दौड़ना चाही हमरा अर घरमे सबके कहय छी दौड़य लए सब दौड़बो करय छै घूमैयौ लए जाइ छै सुबह सुबह दौड़के आबय छै सबटा बच्चा बूढ़ा सब जाइ छै सब एक जूनूनसँ दौड़य छै खेतमे जाइ छियै हमरा अर खेतमे चलि जाइ छियै आओर हमरो दौड़य लए आरो कभी कभी चलि जाइ छियै आओर एकदम शुद्ध हवा मिलय छै तऽ ओ बहुत मजा आबय छै तै हवा शुद्ध हवामे अगर कोइ लै लेतय शुद्ध हवा तऽ ओकर सब बीमारी सब भागि जाइ छै बहुत बढ़िआँ होइ छै सुबहके दौड़ना आओर दौड़यमे बहुत आनन्द मिलय छै एना दौड़ना चाही सबके आदमी सब की कहय छै आदमी सबके दौड़ना चाही आइ काल्हि आब शहर सब सब जगह आदमी सब दौड़य छै दौड़ना चाही सबके सब एक दूसरेसँ दौड़य छै सबके बढ़िआँ लागय छै सबके स्वास्थय मजबूत भए जाइ छै बीमारी नहि होइ छै जल्दी आओर सब एक नंबर जिंदगी जीयै छै अपन